देखु हम जाइत छियै घूमैके लेल दिल्ली दिल्लीमे की है कि मिल देखैके लेल मिल जाइत छै इण्डिया गेट भए गेलै लाल किला भए गेलै ताज महल भए गेलै आओर बहुत चीज अच्छा लागैत छै देखैमे वहाँ

की कहैत छै बम्बइ भी गेलियै घूमै वहाँ भी पहाड़ सभ देखैमे मिलैत छै बहुत अच्छा समुन्दर किनारे आओर की कहैत छै हरियाणा भी गेलियै हरियाणामे अहाँकेँ मिलत बहुत चीज अच्छा देखैमे आओर की कहैत छै

पंजाब भी गेलियै पंजाबमे भी बहुत अच्छा लागैत छै आओर बहुत जगह गेलियै हँ ठीक लागैत छै देखैमे आओर आब की कहु अहाँकेँ बहुत्त अच्छा लागैत छै सभ किछु दिल्ली पंजाब हरियाणा भए गेलै सभ जगह घूम लेलियै देखिके आओर